پچھلے ہفتہ میں نے ایک ٹی وی خریدا بچوں کی ضد کی وجہ سے بچے بہت پریشان کر رہے تھے اور ٹی وی ٹی وی کر رہے تھے مجھ تو مجھے مجھے تو یہ ٹی وی بالکل بھی پسند نہیں کیوں بچوں کا بہت وقت برباد ہوتا ہے اور بچے بھی پڑھائی لکھائی پر کم دھیان دیا کرتے ہیں خیر خیر سب کی باوجود بھی میں نے ٹی وی خرید تو لیا لیکن یہ ٹی وی کچھ خاص اچھا ہے بھی نہیں کیونکہ اس کی ویرانٹی کا الٹا کچھ خاص نہیں ہے جبکہ یہ مجھے کافی مہنگا بھی پڑ گیا شاید اس دکاندار نے مجھے ٹھگ لیا ہے یا پھر یہ ٹی وی جس کمپنی کا ہے وہ کمپنی ہی بیکار ہے اب میں کیا بتاؤں کہ اس ٹی وی کو لے کر میں کتنا پریشان ہوں ہو چکا ہوں بس اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ٹی وی کو واپس کر دوں اسی ڈیلر کے پاس جس نے مجھے یہ دیا ہے